हलो हा सर मां अची सघां थी अंदरि क्लास में जय झूलेलाल सर हा तव्हां मूंखे घुरायो हुओ सर मुंहिंजे घर में न मुंहिंजी मम्मी मूंखे पढ़ाईंदी हुई हुन जी हाणे तबियत ख़राबु थी वेई उहा मूंखे पढ़ाए न सघी ऐं मूंखे हुन जे करे मुंहिंजी मार्कूं ई घटि आहिनि सर हाणे बि प्रिलिम लाइ ऐं प्रिलिम में घटि आहिनि पर हाणे बोड जो एक्ज़ाम जे लाइ त मूंखे ॾाढो टेंशन अचे मां पास कीअं थींदमि सर हिकिड़ो मूंखे हिस्ट्री में नाला यादि ई नथा पवनि हुन में ॾाढो ॾुखिया ॾुखिया नाला आहिनि हुननि जा राजाउनि जा नाला ऐं प्लेसुनि जा नाला हिस्ट्री में मूंखे यादि ई नथा पवनि उहे नाला भुलिजी थी वञा मां वरी ॿियो साइंस साइंस में सर जाम डाइग्राम आहिनि उहे कढण में ॾाढो टाइम थो लॻे मूंखे त हुन जी हुन मेंं कीअं मां कयां प्रिपेर हुन खे सर हुओ त हाणे थी वियो साइंस जो पर मैक्स में छा कयां ठीकु आहे त पर हा सर मां उहो त कंदमि पर मूंखे थोरो इंग्लिश में बि ग्रामर ऐं इहो आहिनि उहे बि थोरो दिक़त थी थिए कीअं कयां मां उहो ठीकु आहे सर ठीकु आहे सर जय झूलेलाल जय झूलेलाल